جی ہاں اردو زبان کا موازنہ اکثر ہندوستان کے سرکاری زبان ہندی سے کیا جاتا ہے دونوں زبانیں تاریخی اور لسانی اعتبار سے بہت قریب ہیں اور ان کی جڑیں بڑزگی برِ صغیر کے مشتہر کی ثقافتی ورثے میں پیوستہ ہیں اردو اور ہندی دونوں ہندی آریائی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں ان کے گرامر اور بہت سارے الفاظ جیسے کہ ہیں فرق زیادہ تر رسم الخط اور کچھ مخصوص الفاظ میں پایا جاتا ہے اردو فارسی عربی اور ترک زبانوں سے زیادہ متاثر ہیں اور اس کا رسم الخط فارسی عربی ہے جبکہ ہندی زیادہ تر سنسکرت سے متاثر ہے اور دیونگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ عام بول چال میں دونوں زبان کافی حد تک سمجھ میں آ سکتی ہے خاص طور پر اگر گفتگو غیررسم اور روزمرہ کے موضوعات پر ہوں